میرا پسندیدہ ادبی کردار سر سید احمد خان ہیں اور ان کے زندگی کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے جب پڑھائی کے لئے بہانا بنا کر بخار کا بہانا بنا کر اسکول نہیں جا رہے تھے تب ان کے نوکر نے پہچان کر ان کے ان کے والدہ سے شکایت کی تو سر سید احمد خاں نے اسے سے اس نوکر کی پٹائی کر دی تو ان کی والدہ نے غصہ سے آ کر یہ کہا کہ حسن سلوک کریں اپنے نوکر کے ساتھ بھی وہ انہوں نے اس سبق کو اس طرح لیا کہ اس کے بعد وہ تعلیم کی طرف رجوع ہوتے گئے اور آج انہوں نے اپنا اچھا بڑا مقام بنا لیا ہے اور اس لئے وہ میرے اک ادبی میرے ایک رول موڈل ہیں ان کا یہ واقعہ میں آپ لوگوں سے شیئر کری